जि'यां कि इंडियन मीडिया इंडियन मीडिया दी गल्ल कीती जा इंडियन मीडिया बड़ा शैल मीडिया ऐ एह्दे च केईं बारी होई जंदा कि केईं न्यूज़ पेपर न्यूज़ पेपर आ दे केईं पोर्टल ऐसे न के जेह्दे च गल्त खबरां छपी जंदियां जेह्दे कारण कि गल्त अवेयरनैस्स होंदी ऐ बाऽ इंडियन मीडिया जेह्ड़ा ओह् सारें शा शैल शैल मीडिया एह् एह्दे बिच जेह्दा कि न्यूज़ पेपर दी गल्ल कीती जा न्यूज़ पेपर दी गल्ल कीती जा ते एह् इत्थै साढ़े ग्रांऽ बिच जेह्ड़ा ऐ अमर उजाला जेह्ड़ा ओह् सारें शा स्हेई शैल शैल न्यूज़ पेपर ऐ जेह्दे लोकें गी सारियां सारियां खबरां पता लग्गी जा ते लोकें च खबरां छपियै आई जंदियां लोकें आस्तै कि एह् जेह्ड़ा अमर उजाला ऐ एह्दे बिच नौकरियें आस्तै नौकरियें दी नोटीफिकेशन बी दूए दिन छपियै आई जंदे जेह्दे कारण जेह्ड़े साढ़ी जनता ऐ यूथ ऐ जेह्ड़ा उस्सी बी उस्सी बी बड़ा ओह् ऐ बड़ा कंफर्टेवल फील होंदा ऐ ते कन्नै उ'नेंगी बी पता चली जंदा नौकरियें दे बारै च ते कन्नै फिरी ओह् बी होई जंदा ते कन्नै अवेयर बी होई जंदे ते कन्नै इं'दे जेह्ड़े बिच न्यूज़ पेपर बड़े न्यूज़ पेपर हैन जेह्ड़े कि बिच गल्त खबरां छपी जंदियां न ओह् ओह् बी केईं बार गल्त खबरां छपी जंदियां ओह् बी केईं मीडिया दे ओह् बी कोई मीडिया दी गल्ती निं होंदी ऐ ते फिरी जेह्ड़े आइयै न्यूज़ चैनल जेह्ड़े साढ़े हून जेह्ड़े लाइव न्यूज़ चैनल न सारे एह् लाइव टैलीकॉस्ट करा दे जेह्दे कारण सारे सारी जनता गी स्हूलत सारी जनता गी पता लग्गी जंदा कि जल्दी कोला जल्दी फड़ां ते फड़ां जल्दी कोला जल्दी पता लग्गी जंदा जेह्दे कारण लोग सारां हां ज्यादा अवेयर होंदे न जेह्दे कारण लोकें गी पता लग्गी जंदा कि नेईं केह्ड़ी न्यूज़ कुत्थुआं आई ते फेमस जेह्ड़ी न्यूज़ चैनल जेह्ड़े ज्यादा मश्हूर होए दे न ओह् आजतक ते फिरी डीडी न्यूज़ ऐ ते डीडी नैशनल ऐ ते डीडी नैशनल बिच एह् ऐ कि साढ़ी जे एंड के जेह्ड़ा साढ़ा जे एंड के ओह्दी सारी खबर औंदी ऐ डीडी न्यूज़ डीडी नेशनल दिंदा ऐ ते जेह्दे कारण डीडी नेशनल बिच डोगरी दियां खबरां बी औंदियां ते हिंदी अंग्रेज़ी दियां अंग्रेज़ी दियां बी खबरां औंदियां न ते फिरी ओह्दे लेह लद्दाख आह्लियां बी खबरां बी औंदियां जि'यां कि हून लोकें जम्मू कश्मीर बिच बी बड़े हमले होआ दे उं'दियां ओह् बी मीडिया गै इंडियन मीडिया गै देआ दी ऐ न्यूज़ रपोटां करा दी ऐ अग्गें लोकें गी सना दी ऐ हून अज्ज तक्कर तुस ओह् कि न्यूज़ पेपर पढ़ा ऐ जेह्ड़ा न्यूज़ पेपर ऐ ओह् सारां हां स्हेई शैल ऐ कि लोकें जेह्का एह् घर घर पजाई ओड़े दे न जेह्दे कारण लोकें ई बड़ी बड़ा गै ओह् होंदा बड़ी स्हूलत प्रोवाईड होई दी ऐ जेह्दे कारण कि लोक लोकें ई न्यूज़ दे बारै ई बी पता लग्गी जंदा ते कन्नै ओह्दी न्यूज़ पेपर दी कीमत बी बड़ी घट्ट ऐ जेह्दे कारण लोक बड़ा किश पढ़ी सकदे न कन्नै जानी सकदे न दूनिया दे बारै च कि केह् होआ दा दूनिया च केह् नेईं